ہیلو ہیلو میڈم جی میں تلنگانہ میں رہتا ہوں یہ آئی ٹی کے واسطے میرے کو جانکاری چاہیے میں بی ٹیک کرا ہوا ہوں تو میں آئی ٹی میں جانا چاہ رہا ہوں اس میں کریئر کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں بتائیے تھوڑا نہیں میرے پاس کچھ بھی تجربہ نہیں ہے اس لیے میں جانکاری کے لیے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کہ میرے کو فیوچر میں میرے کیا کام میں آئینگا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں جی ٹھیک ہے میڈم میں کوشش کرونگا آپ مشورہ دیئے اس پہ میں عمل کرونگا شکریہ